हमरा आरके पहिले मुड़न भेल तऽ नउआ आएल तऽ पूजा पाठ कयलक बच्चाके केश काटलक केश काटलक तऽ बच्चाके मम्मी छै ने केश लेलक केश लेलाके बाद छै ने जाके मन्दिरमे जाके फेर केश काटलक जतऽ जतऽ के मतलब कबुला रहैत छै ओतऽ ओतऽ मन्दिरमे जाकऽ केश कटेलक बिध होइत छै बच्चाके केश कटेलाके बाद तब पूजा पाठ कयलाके बाद फेर घर पर आएल डी जे ती जे रहल नाँच नचलक नाँच कूदलक बच्चा सब तेकर बाद मन्दिर पर गेलाके बाद फेर गेल केश काटलक तब हमरा आरके बिबाहमे फलदान होइत छै फलदानमे पुरोहित आबैत छै पुरोहित अयलाके बाद छै ने पूजा पाठ कयलक दश गो समाज रहल दश गो समाज रहल तऽ जतेक फल फूल होइ छै भार तार सब लैके ऐल बिध बाध सोना चाँदी जेना जे होइ छै सब लैके आएल पूजा पाठ कयलक तऽ लड़काके जे अपन विध बाध कयलक तेकर बाद विध बाध भेलाके बाद सर समाजके खाना ओना खिएलक तेकर बाद जेना लेनदेनके होइत छै लेनदेन देलक फेर घर गेल घर गेलाके बाद दिन दिन देलक शादीके शादीके दिन देलाके बाद फेर आएल तेकर बाद फेर जेना कुम्हरम होइत छै कुम्हरमोमे आबैत छै तेकरा बाद कुम्हरम होइत छै तऽ फेर कुम्हरम भेलाके बाद जेना मटकोर माटि होइत छै तऽ पूजा पाठ कयलक ओतऽ मटकोर भेलाके बाद फेर बिबाह होइत छै बिवाहके बाद फेर जेना जयमाला होइत छै सब बराती सब आएल नाचलक कूदलक फेर बराती सब बैठलक नास्ता पानि जेना जे होइत छै कयलक फेर बराती सब जेना लड़के लड़की सब आबैत छै जयमाला पर जयमाला होइत छै लड़की सब लड़काके परिछन कयलक परिछन कयलाके बाद धूप आरती देखेलक धूप आरती देखेलक धूप आरती देखेलाके बाद छै ने देखेलाके बाद तेकर बाद कैमरा बला सब फेर फोटो तोटो लेलक